हेलो हँ बोलू मछली चाही हम मछली दोकान से बोल रहल छी हमरा इहाँ बहुत प्रकार के मछरी मिलै छै रौह हय बुआरी हय भकुरा हय टेंगरा हय पोठिया हय झींगा हय गैंचा हय बहुत तरह के मछली हय बोलू रहु हय तीन सए रूपआ किलो बुआरी हय अढाइ सए रूपआ किलो झींगा हय पाॅंच सए रूपआ किलो टेंगरा हय छओ सए रूपआ किलो पोठिया हय सए रूपआ किलो बोलू की की लेबै कोन कोन मछरी चाहै छी कतना लेबै के हय ओ भोज भात हय घरमे न हँ ठीक हय आउ मछली लेबऽ तऽ किछु कम हो जेतै हँ हँ किछु कम हो जतै पहिले आयब तऽ

ठीक हय से ठीक महज बहुत बढिऑं बढ़िऑं मछली सब मिलै छै हँ मछली के दोकान हय कहाँ हय से देखले छियै न

ओ अथी हय न कारगिल चौक राजोपट्टी के पास हँ ओहिमे दोकान हय बहुत बड़का दोकान हय इहाँ से बहुते बहुते दूर मछली जाइ छै खरीदा के हँ अहूँ आउ देखू सुनू लियू आंय की बोलै हय हँ तऽ लोक खरीद के ले आय हय तऽ लोक के अच्छा लगै यऽ तब ने अहाँके कहै यऽ ठीक हय हँ हँ तऽ हमरा इहाँ तजे मछली मिलै छै अहाँ आउ अच्छा रेट मे मिलत बहुत बढिऑं हँ ठीक हय